जी भैया नमस्कार राज बात कर रहे जी आपके मैं इधर यह सुहागपुर में हूँ आपके डेलिवरी आया था मैं शॉपसी से बात कर रहा हूँ आपने यह एक मोबाइल ऑर्डर किया था आठ हज़ार निन्यानवे रुपये का कहाँ कन्या साला की यहाँ पर आना है नहीं तो आप यह इधर पर नहीं आ सकते क्या जहाँ पर मैं सुहागपुर यह न्यू बस स्टैंड पर खड़ा हूँ वहाँ पर नहीं आ सकते क्या नहीं वह तो खैर सहीं है देख क्योंकि वह मेरा जो आप जहाँ पर बुला रहा है वह मेरा क्षेत्र नहीं है वहाँ पर तो नहीं आ सकता हूँ मैं आपको यहीं आना पड़ेगा नहीं नहीं आपने एड्रेस नहीं यह न्यू बश स्टैंड का दिया था वहाँ पर मैं खड़ा हूँ वहाँ पर आ जाइए आप चेक करिए आपका एड्रेस तो यहीं डाला था आपने जी नहीं नहीं कन्या साला तो वह कन्या साला नहीं डाला है कन्या साला अब ऐसा होगा कि यह एड्रेस वह डाल दिया वह जो मेन लोकेशन जो रहती है ना जैसे कि एक जैसे कोई भी रोड रहता है वह होशंगबाद रोड दुकान शॉप मतलब सुहागपुर में है लेकिन अब होशंगाबाद रोड रोड लिख कर देते हैं तो उस हिसाब से हम मार्किंग करते हैं जैसे इसमें लिखा है कि न्यू बस स्टैन्ड सुहागपुर रोड तो वहाँ पर हम खड़े होंगे भाई आपका कन्या साला डालो या कहीं भी डालो अंदर थोड़ी ना जा पाएँगे ना हम नहीं तो वह आने को हालाँकि कोई दिक्कत नहीं है लेकिन क्या है उसका आपको चार्ज लग जाएगा एक्स्ट्रा ठीक है तो आप चार्ज देने के लिए वैसे रेडी हैं तो मैं आ जाता हूँ फिर मेरे को कोई इसू नहीं आने में कहाँ पर आना है कन्या साला के सामने यह मैं मेरे को दस बारह मिनट लगेंगे मैं आते ही जैसे आऊँगा उसके बाद आपको कॉल कर लूँगा हाँ हाँ तो मतलब मैं नहीं मैं बीस मिनट में दस बारह मिनट बाद आ जाऊँगा अब तो आपको कॉल कर लूँगा मैं जी तो आप देख लेना ठीक है